جی کیا میری بات راما اسٹیشنری شاپ پر ہو رہی ہیں اچھا اچھا جی مجھے تھوڑا سا اسٹیشنری کا سامان چاہیے تھا کیا آپ کے پاس مل جائے گا جی مجھے کلاس ففتھ کا کورس چاہیے تھا یو پی بورڈ والا مل جائے گا اور مجھے آپ کے پاس سادے رجسٹر مل جائیں گے اچھا اچھا کب تک مل جائیں گے وہ اچھا اچھا اور آپ کے پاس پین مل جائیں گے جیل پین اچھا ہاں اور ڈرائنگ کے ڈرائنگ کے لیے باقی پینسل وغیرہ چاہیے پینسل کٹر ربڑ یہ ساری چیزیں اچھا اچھا اور ایک جو آرڈ کے پنچ ہوتے ہیں جو الگ سے آتے ہیں فائل کے ساتھ نہیں آتے ہیں الگ سے آتے ہیں وہ ہوں گے آپ کے پاس اچھا اور مجھے کئی چیزیں بھول رہا تھا اور اور باقی جو ایک کورس میں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ مل جائیں گی آپ کے پاس اچھا اچھا تو اس کے لیے مجھے آنا پڑے گا کیا آپ کی شاپ پر اچھا اچھا اچھا اور باقی ایک رف رجسٹر ہوتا ہے وہ مل جائے گا اچھا تو میں آپ کی دکان پر کب تک آ جاؤں کوئی ٹائم وغیرہ کس وقت آپ صبح کھولتے ہیں شام میں اچھا چلیے ٹھیک ہے میں آتا ہوں